हा खोड़ मदद मिली आहे असांजो सरकार जे थ्रू जीअं थी वई सब्सिडी अनुदान थी वियो ॠण थी वियो हिन सां छा थींदो आहे की जेका जंहिंखे पैसनि जी दिक़त आहे या उहो अॻिते न वधी पाइनि था त सरकारु ज्वार सरकार द्वारा असांखे मदद मिलंदी आहे उहो अॻिते वञी करे कुझ न कुझ मदद कंदी आहे की जीअं तव्हांजो कमु रुके न या त तव्हां जेको सिखो था हुन में कोई दिक़त न अचे तव्हां बिल्कुलु अॻिते वधंदा वञो त उहो पांजे तरहनि सां किथे न किथे मदद कंदी आहे त असां सरकार जा सरकार जा बी ॾाढा शुक्रगुजार आहियूं की उहा असां लाइ हेतिरो सोचंदी आहे जंहिंखे दिक़त आहे जेको न करे पाए थो जेको जंहिंजा जहिड़ा सपना आइन हो पूरा न करे पाए थो त अॻिते वधनि सरकार जो सपोट हमेशह हूंदो आहे